मणगणें शेव शेंवयाची खीर दोणें रोसांतले फोव शंकर पाळी नेवऱ्यो साकर भात गाजराचो चो हलवा हलवो सान्नां दुदांतले फोव नाचण्याचें सत्व नाचण्याची आमील बऱ्याची खोबऱ्याची खीर पातोळ्या गुवा गुळाची गुलाब जामून अणणाची खीर नाल्लाची चुन चुन्नां पुरन पोळयो मागीर केक जलोबी रसो मलाई खाजें लाडू सोनपापडी रेवड्यो रेवड्यो ब्लॅक ब्लॅक फ्रूट पेडे

अरे देवा बेबिका दोदोल दोश बुली बुलिना गोडा कापां साकरीचीं कापां पेणेचो हय फणेऱ्यो मोतिचूर लाडू बेसन लाडू रवा लाडू नाशण्याचें नॅट मे मेथी

मेथी गाडी लाडू वन्ना बंस पाप पापज मुगाचे मुगाची कण्ण मागीर मोडी म्हुटल्यो मेथयाची पेज पंच खाज पपेचीन डोनट मसका पाव

आनी एक आनी जालें आनी चॉक चॉकलेट क्रीम क्रीमबेरी आयस्क्रीम चॉकलेट वनिला बटरस्कॉप टेंडर कोकोनट एसनेल नट वायट